ہیلو اوپٹو میٹرسٹ میڈیکل سے بات ہو رہی ہے میری کیا تو تو تو میم مجھے یہ کہنا ہے کہ میرے آنکھوں میں جو پروبلم بڑھ رہی ہے جو دوائی آپ دیے تھے اس دوائی تو ٹھیک ہے پھر بھی آنکھوں میں جو چشمہ دیے تھے اس کا بھی نمبر چینج کروانا ہے تو تو بہت بہت پروبلم بہت پروبلم ہے تو ٹھیک ہے تو میم تو میم میرے آنکھوں میں دھوپ میں نکلتے ہیں تو آنسوں بہہ جاتا ہے چسمہ چینج کروانا پڑے گا بہت ضروری ہے تو اس لیے نزدیک نزدیک کا چیز بھی نہیں دکھائی دیتا ہے ہم کو تو بہت پریشانی ہوتی ہے ہم کو تو چیک ہو جائے گا نا تو بہت پریشانی ہو رہی ہے میرے آنکھ میں تو آ جائیں گے نا کل کل ٹھیک ہے میم تو پھر ہم کیوں بہت دور سے آؤں گی تو میرا چیک اپ کر لیجیے گا

اوکے میم سلام علیکم